हमारे क्षेत्र में सब से ज़्यादा क्रिकेट और कबड्डी खेली जाती है क्रिकेट के लिए हमारे क्षेत्र के पास में एक बहुत ही अच्छा क्रीड़ा का स्टेडियम बनाया गया है वहाँ पे बहुत से बच्चे सुबह शाम को जा कर अपने खेल की प्रैक्टिस करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर वो जिन के उन से उन का भविष्य उज्जवल देखने को मिलता है और वहीं पास में वहाँ पर कबड्डी का इश्टेडियम भी बनाया गया है जिस से कि वहाँ पर बहुत अनेक से बच्चे कबड्डी भी खेलते हैं रोज़ाना जा कर जिन से की उन को अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है